نوزائید بچّے کے لیے بچّہ ہونے کے سات دن کے بعد بچّے کی عقیقہ بول کے کرتے بّچے کے بال نکالتے بچی ہے تو ایک بکرہ بچہ ہے تو دو بکرے کاٹ کے اس کے بال نکالتے اور اس کا نام رکھتے اس کے بعد میں بیس دن میں اس کی چھٹی چھٹی بول کے کرتے اس کے بعد چالیس دن میں اس کا چلّہ بول کے کرتے اس کے بعد نام رکھائی کا فنکشن ہوتا اور مختلف رسومات کرتے رہتے ایسی ہی فنکشنس ہوتے بچّہ ہونے کے بعد ایک سال تک تو چلتے رہتا بچّے کا سب